आबाद दिहुननायाव गुनजों लोगोसे माखासे आगजु बा आदब खायदाफोरबो नांगौ जायो एबा जों आबाद मावो आबादखौ जों ओरैनो मावख्रुबनायजोंल' जाया बेयाव गोबां रोखोमनि साननांगौ जायो आबाद मावबाय जेब्ला समाव आबादखौ फोजोबस्रांग्रा माखासे एम्फौ एनला जाग्रा मुवाफोर फैयो आरो बिफोरखौ जोङो नायनानै फोसोबनांगोन माखासे टेकनिकेल बाहायनायनि गेजेरजों जाय बेसादखौ बाहायोब्ला जोंनि बे आबादा मोजां जागोन आरो बेजों लोगोसे जों माखासे आदब खायदाबो थानांगोन मानोना जों खायदाफोर थायोब्लासो जों गोरलैयैनो आबादफोरखौ मावनो हायो खारन जोंनि आदब खायदा सोलोफोरजोंसो जोङो आबादफोरखौ जोङो मोजां फिथाइ मोननो हागोन मानोना गोबां समाव खोब माइ बिबा बेसर बा फाथो गायनाय समावहाय जे माखासे मुलिफोर बाहायनांगौ जायो मानोना जों बेफोर मुलिखौ जेब्ला जोंनाव गुन थागोन साननो रोंगोन अब्लासो जोङो बाहायगोन औ आङो आबादा बिदि नांगौ जाबाय बिदि बिदि होयाब्ला गाज्रि जासिगोन साननाय फैगोन जेब्ला जों बिदि साननाय फैगोन अब्लासो जों गोसोआव साननायजों लोगोसे बिदि बिदि मुलि बाहायनांगोन मानोना बेफोरबायदि सानखांनाया दिनै माखासे आदब खायदानि गेजेरजों फैयो मानोना जों मिथिगौ बे आबादखौ मावब्ला जों मा मा दायथ' लानांगौ जायो मा मा गुन नांगौ जायो जों खोथा थाय खोथा बुङो थांना हायोब्ला जोङो जों बेसर एबा सिबिं सबाइ बिफोरनि थाखाय जोङो बिफोर आबादआथ' जोंनि थाखाय दै नाङा दै नांगौ जोंनो माइ एबा मोनसे दंफां फुलिफोर गायनाय बेफोरबायदि आवसो जोङो एसे दैखौ नांगौ जायो मानोना आबाद बाइ आबाद जोङो गायनांगौ जायो होनबाबो आबादाव दै नाङा बबेबा आबादाव दै नांगौ जायो बेफोरखौ जों साननो रोंनांगोन माखासे गुन लानां गोरनांगोन बे आबादआ मा बियो माबोरै थाङो बेखौ फोथांनायाव मा मा नांगौ जानानै फैयो मानोना मोनसे आबादाव गायनायजोंल' थाङा बेनो गोबां रोखोमनि आदार नांगौ जायो जेन आबादनोबो समाव दै समाव केलसियाम समाव हासार समाव गोबोरखि गोबां आरो हासार हुसार नांगौ जायो बेफोरखौ जों सिनायनो रोंनांगोन जेन' जोंनि आबादआ मोजां जायो आरो जों आदब खायदा एबा मोनसे आगजुफोरनि गेजेरजों मानोना जोङो आदब खायदा थायाबाबो जाया मानसे आबादखौ जों गोरलैयै मावनो पर एग्जामफोल जों माइ गायनाय समाव टेकटार बाहायो एबा मोनसे खदाल बाहायो गुबुन गुबुन आगजु बाहायो जोंनि गावबा गावनि आदब खायदा सुबिदा लानानै दा जों बेफोरखौ मिथिनांगोन मा समाव मा बाहायनांगौ जोंनि आदब खायदा लानानै मानोना आबादआ गायनायजोंल' जाया जोंनो माखासे गुन जोंनि नाजानाय जोंनि साननाय हनाय आदब खायदा बैफोरनि गेजेरजोंसो जोंनि आबादआ मोजां जायो आरो आबाद मोजां जायोबासो जोंनि जि थांखि फिथाइ मोननो लुबैदों जों बेखौ मोननो हायो